हेलो हाँ जी सर जी सर आपको किस प्रकार की हेयरकट करानी है जी सर सर चार्जेस तो सर दो सौ रुपये पर पर्सन है सर जी सर ब्लीच और फेसियल के अलग से पैसे लगेंगे सर सर ब्लीच अकेले ब्लीच का चार्ज सर दो सौ ही है सर फेसियल का पाँच सौ रुपया सर आप मतलब एक ही व्यक्ति हो न मतलब एक ही को करवाना है न जी सर जी सर मैं आ तो सकती हूँ सर पर मैं घर अगर आऊँगी तो मुझे उसका उसके लिए भी आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा सर चार्ज तो सर आपको सर एक व्यक्ति का सर बारह सौ रुपये लगेंगे जी सर जी सर सर मैं फ़ोनपे से ही ले लूँगी सर आपका पता मुझे आप भेज देते तो अच्छा रहता जी सर बिल्कुल जी सर